जोंनि गामिनि बायदियावहाय गोबां हारिनि हान्जाफोर दङ आरो जेरै बांगालफोर बंसि आरो एसे गोजानाव सावथाल दं ओमफ्राय राभाफोर गार'फोर दङ आरो बे गोजानखाय जों बिसोरनिखौ बारा रायलायनो रोङा ओरै बांगाल सावथालनिखौ रायलायनो रोङो आरो बिसोरजों बहाय थांनो मानो मा खालामदों मा ओंख्रि जाया बिदिखौ सोङो रायलायो आरो बांगालफोरजोंबो लोगोफोर दं जोंहा फरायनाय गोदो फरायनायनिफ्रायनो दासिम दा फरायफुबाय थानायसिम सोलिबोनाय आरो सोरनाबा खामानि मावग्रा लोगो न'नि सोरनाबा बिदिनो सिनायलायनाय मेरला दं आरो बिदिनो बिसोरबो थांलायो फैलायो खबर लालायो बिदिनो हा आदि गायग्रा हा आदि लाजाग्रा जोंहा लानाय नङाबा बिस्रा लानाय दंङ बिदिनो जोंबो एखमबा जोंनि न'नि नांगौ जानाय बुस्तुफोरखौ बिसोरनाव बिसोरनि गामियावहाय दखानफ्राव लायो जोंनावबो बिसोरो जोंनि गामिनि दखानफ्राव नांगौ जानायखौ लांफैयो सोलाय सोल' बिदिनो गोबां जायो आरो बिसोरनि गामिजों खाथिबोना नांजाब लायनाय आरो जोंनि बर'फ्राबो बिसोरजों मिलाय लायनानै थायो बिसोरबो जोंजों मिलायनानै थायो रायलायो गावजोंगाव गोरोबलायनाय बिदिनो हाथाय बाजार खालामनाय बिसोरबो खालामो जोंजों रायलायो दखान होनाय मा होनाय साख्रि मावनाय ज'ज' जाजाय जोंलाय गोरोब लायनानै थायो गावजोंगाव एना एनि जाया गोरोबलायनानै थायो ना हमनाय मानाय गेलेनाय फरायनाय गासिबो ज'ज' बादि नांनाय नों जेना जों जेना बिदि खालामो बिसोरबो जोंबो गावजोंगाव गोरोबलायनानै थायो बांगालफोरजोंबो बिदिनो बहा थांनो बहाय मा खालामदों बोरै दं माइ गायदों नामा बिदि जेरै सोंलायनाय जायो आरो बिदि गावजोंगाव एना एनि गैयै गावजोंगाव रायलाय लायनाय

बिदि गैया आरो गावजोंगाव एना एनि सोरजोंबा बुलायनो थांनाय नांलायनो फैनाय बिदि गैया गावजोंगाव गोरोबलायनानै थायो जोङो बर'जों बर'नो बर'जों बर' हारसाजों हारसा बर'जों हारसाजों बर'जों बंसिजों बिदि ज' जों गोरोबलायनानै थायो गोरोबनानै थाब्लासो गावजों गाव जौगानो गावजोंगाव गोरोबलायबासो जौगानो हायो नालाय जोंबो बिदिनो थायो आरो ज'ज' जाजाय